शाळेत कोंकणी विशय आसा आमच्या स संविदेनान बावीस भाशेन कोंकणी भाशा आसा गोंयान चड करून कॉनवंट शाळेन कोंकणी विशय सक्तीचोत करतात आनी भुरगीं आवडीन शिकतात आनी बरे अंकान गे परिक्षेन पास जाता कोंकणी हो विशय प्रायमरी सून पोस्ट ग्रॅजुयेट पर्यन आसात थोडी भुरगीं कोंकणी विशय हेतून पोस्ट ग्रॅजुयेट जातात कोंकणीन भुरगीं टायपींग शिकता